दिनै आं नै भारतनि सावथुन आरो देंखोफोरनि सोमोन्दै फंनैसो माखासे खोथा बुंनि आङो जेन'बा सावथुनफोरखौ नायनो मोजां मोनो बर'आनो होन हिन्दीआनो होन एबा नै हलिउड बलिउडआनो होन गासैबो सावथुनखौनो आं मोजां मोनो आरो देंखोफोरखौबो खोनासंनो आं मोजां मोनो जेरै मेथाइ सोरबा सोरबा गोदै खननाय जायखि मेथाइ जायामानो मोजां मोनो आरो दा आं नैबे बलिउड सिनेमा गाग्रा एबा साउथ इन्डियानि एक्टरफोरनि सोमोन्दै बुंनि फंनैसो आं दा साउथ मुभिसाव आल्लु आर्जुनखौनो साबसिन मोनो आल्लु आर्जुन बिथाङा बिराद पारफेक्ट नुयो बिनि सिनेमाखौ नायोब्ला गोजोननाय मोनो पारफेक्ट जायो आरो बिनि सिनेमाफ्रा आरो माखासे मेथाइ खनग्राफ्रा दङ जोंनि बर'आव गोदोनि जेरै मिना दैमारिमोन बिथांमोननि गान खननाया जोबोद मोजांमोन जोबोद मिलौदो मोजां मोनोमोन खोनासंनो आरो नै साउथ इन्डियान मुभिसाथ' दे बिदिनोसै आल्लु आर्जुननिखौनो आं साबसिन मोनो नायनो दा आरो हलिउडआव दं जेकि सान बिथांनि फिल्मआबो बिराद जायो मोजां जायो माबाया सावथुना नायबाय थाथावनो मोजां मोनो बिदिनो भारतआवथ' गोबां सावथुन आरो मेथाइबो सुजुनाय जाबाय जोबथ्र' हायि जोबख' हायि आरो एक्टरफ्राबो गोबां दं बर'नि दं साउथ इन्डियान आरो बलिउड हलिउड गोबां एक्टर एक्ट्रिस दं आरो माखासे सावथुन होनोबाथ' जेनेबा गोसोखौ दसे रेस लानायबायदि मोनो सावथुन नायोब्ला सावथुना बेनो मानसिनि गोसोखौ माखासे माबेबायाव दुखुफोरबो दुखु दाहाफोर जाफ्लांबायोब्ला माखासे सावथुना फेस्ला सावथुनफ्रा गोसोखौ आराम मोनहोयो दसे बावगारहोयो दुखु दाहाफोरखौ मानिबा जेन'बा टेनसनफोर जाबायबायोब्ला सिनेमा नायनो मोजां मोनो सिनेमा नायोब्ला टेनसनफोरखौ एसे बावगारनाय जायो

सावथुन सावथुन बरनगिरिफोरासो मिथिसिगौ बिसिबां बोरै बोरै खालामो बोरै बोरै बोरै सुटिं खालामो बेसे खरसा थाङो बेखौ आं बुंनो रोंला दा गासैबो बिसोरो डाइरेक्टर बायदिसिनानि सायावसो जायो नालाय आरो मेथाइ खनगिरि खनगिरिफ्राबो बिदिनो सावथुन महरै मेथाइआबो थायो जेन'बा सल' आरो मेथाइ बर'नि जा हिन्दीआनो जा गासैआवबो एसे मेथाइ थादेरोब्ला साबसिन मोनो आरो सिनेमाफोरखौ नायनो भारतनि सावथुनखौथ' खौथ' आं बेखौनो बुंखाबाय बिराद मोजां मोनो आङो बर'नि बर'नियानो हख हिन्दीआनो हख एबा हलिउडआनो हख बलिउडआनो हख जायखिजाया साउथ इन्डियानआनो हख सावथुन होनोब्ला आं बिराद मोजां मोनो आरो दा बेनो सावथुननि बागैथ' मा बुंबावनो आं बारा बुंनो रोंलिया आं नायो नायनाया सावथुनखौ मोजां मोननानै बिदिनो सावथुन नायोब्ला टाइम पासबो जायो माखासे टाइमफोरखौ बहाबा दोननो हायाब्ला बिदिनो सिनेमा नायनानै खाथायनो हायो आरो दा सावथुना बेनो मोजां मोजां सावथुन ओंखारबाय दा बर'आवबो दाखालिबो नै गोबां सावथुन रिलिज जानानै थांबाय बेवहाय माखासे आं बिराद मोजां मोजां मुभिस नायनो मोन्दों जेरै जांख्रिथायनि थैसाम जांख्रिथायनि थैसामाथ' मोनसे बर'नि हिस्ट्रिकेल माने सावथुन बायदि जादों हिस्ट्रिकेल बायदि गोदो बर'फ्रा माबायदि जालाङामोन माबायदि जाबोआमोन बिनि सोमोन्दै एसे बेखेवनानै होनायबायदि जादों आरो बे जांख्रिथायनि थैसामा आरो दा नै बे थांबाय सिंगारनि खोथाखौ फंनैसो बुंनोसै आं जोंनियाव गौथ'म सुलेखा सिंगार दं आं सुलेखाखौनो साबसिन मोनो बिनि मेथाइखौ खोनासंनो मानो होनना बुङोब्ला बिथांनि गाराङानो जोबोद गोदै बियो मोजां मोजां बिराद मेथाइ खननानै खनलांबाय आरो खनगासिनो दं बिथाङा दा बर'निनो टप सिंगार बायदि जानानै दं दा मोजां मोनो बिनि मेथाइखौ खोनासंनो